एक मैंने तेल ख़रीदा था बाल मेरे झड़ रहे थे तो वह तेल लगाया था तो उससे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए थे और बाल माने जैसे कि टोने पर मुलायम लगते थे और अच्छा लगने लगा तो उसी लिए तो वह तेल यूज करने में अच्छा है लग रहा है और माने कि